जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो सारिका गुरनानी आहे हा मां पंहिंजे हथ सां हिकु दफ़े पंहिंजी शायरी खे जनमॾींहं ग्रीटिंग कार्ड ठहे ॾिनो आहियो तमामु सुठो कार्ड ठहे ठहियो हुओ मां हुन कार्ड ते जनमॾींहं जी संदेशा लिखियो हुओ पए हुन खे सजाइण हुए सजाइण लाइ मां कुझु ख़ासि कोन कयो हुओ बसि रंग ग्लीटर ऐं टेप जो इस्तेमालु कयो हुओ जॾहिं मां पंहिंजी शायरी खे कार्ड ॾिनो त उहे बि ख़ुशि ब थी वियो हिन बि हुन कार्ड जी साराह कई हुन खे हू कार्ड दागे वणियो मुं पंहिंजे मन खे बि दाग ॾाढो ख़ुशी थी त हुन खे कार्ड पसंदि आहियो